पहले रहलै तऽ बिहार मे रहलै तऽ अंक अंकबाजी बहुत मारपीट खूना खराबी सब करैत रहलै हँ मतलब की देश मे मारा पीटी दोसर दोसर के जमीन जेवरात हड़ैप लैत रहलै मतलब की पहले रहलै तऽ आदमी सब डरैत उरैत रहलै हँ चोर अबैत रहलै तऽ जेवर जेवरात दुनिआ जहान सब लूट फूट के ले जाइत रहलैया कुछ आदमी कर ना सकैत रहलैया डर के मारे आदमी घरे मे रह जाइत रहलै हँ ना निकल पबैत रहलै हँ पहिले रहलै तऽ पहिले के जमाना मे रहलै तऽ बहुत आदमी एकदम अथी करके रहैत रहलै हँ मतलब की आब है तऽ उतना मतलब की पहले से है तऽ बहुत मतलब की अथी है मतलब की महात्मा गांधी जहिया से अयलै बिहार मे तऽ मतलब की बहुत अथी करलै हँ तहिया से तऽ बिहार बहुत अच्छा चल रहल है आब उतना टेंसन उनसन लेबे बला अथी ना है मतलब की बहुत पहले से अच्छा हो गेलैया पहले रहैत रहलै तऽ पहिने है कुछो है कुछो चला के आदमी के मार पीट दैत रहलै है कुछो अथी कर दैत रहलै हँ ओकर बाद है तऽ बहुत आंदोलन होयत रहलैया आदमी सब डरे कुछो ना कर सक पबैत रहलैया जहिया से महात्मा गांधी अयले है तहिया से बिहार बहुत अच्छा हो गेलैया मतलब की आब है तऽ उतना टेंसन उनसन लेबय बला काम ना करे के है